میرے علاقے میں دماغی اور مجموعی صحت کے بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے کھیلوں کے شعبے کے ذریعے کئی پروگرام چلائے جا رہے ہیں ان جیسے اسپورٹس ٹورنامنٹ میں فٹنیس اور یوگا کلاسز سیمینار فٹنیس چیلنجز وغیرہ اسکولوں اور کالجوں میں کھیلوں کے ٹورنامنٹ آیوجت کیے جاتے ہیں جو نہ صرف شاریرک صحت کو بڑھاوا دیتے ہیں بلکہ دماغی صحت پر بھی پازیٹیو اثر ڈالتے ہیں استھانیہ کھیل کلب اور فٹنیس سینٹروں میں یوگا اور فٹنیس کلاسز میں اویلیبل کرائی جاتی ہیں جو دماغی اور شاریرک صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں دماغی سوستھ صحت دماغی صحت اور کھیل کے فائدوں پر سیمینار میں سیمینار آیوجت کی جاتی ہے جس میں ایکسپریئنسڈ اور اسپیشلسٹ لوگوں کو کھیلوں کے دماغی لابھ اور زندگی سدھارنے کے طریقوں میں بارے میں بتاتے ہیں ہمارے لوکل سمودائے میں فٹنیس چیلنجز اور ابھیان چلائے جاتے ہیں جو لوگوں کو کھیل میں بھاگ لینے کے لیے کہا جاتا ہے اور کشتی وغیرہ کا پروگرام اور اکھاڑوں کا انتظام کیا جاتا ہے ان ان کاموں سے لوگوں میں دماغی اور جسمی صحت کے امپارٹینس کے بارے میں بیداری پھیل رہی ہے اور انہیں سوستھ جیون جینے کے لیے موٹیویٹ کیا جاتا ہے